हाँ नमस्ते मैडम हाँ इसलिए तो पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चे को भाई पढ़ लिख लेंगे अच्छे रहेंगे भविष्य के बारे में आगे भी अच्छा महसूस करेंगे इसलिए तो हम आपके पास आए हुए हैं पूछताछ कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख रहा है सही से है के सही से नहीं और क्या बदमासी करता है क्या करता है हाँ तो वो तो हई है पढ़े लिखेंगे तभी तो सही रहेगा तभी तो हम आपसे पूछपाछ कर रहे हैं न अच्छे से पढ़ता है लिखता है

आप करिए आप ही समझाइए इसको पढ़ाइए लिखाइए आप जैसे इसको दिमाग में हम तो घर से अपने पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हई बताएंगे कोचिंग की तरह पढ़ाएंगे इसको हाँ पढ़ने में तो तेज़ तो हई है घर बैठाते हैं न पढ़ने लिखने के लिए तो बैठ कर एक घंटा इस्कूल से आया करो तो एक घंटा घर पर बैठ कर पढ़ा लिखा करो तभी तो दिमाग में धँसेगा कि अब आगे बढ़ोगे क्या मैडम दिए हैं क्या बोल रहे हैं कैसे बताए है इसको याद करोगे तो समझो इसलिए तो घर पर बताते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए बदमाशी घूमने टहरने के लिए बोलते नहीं है भाई दस पाँच मिनट के लिए आप खेलो खेल के फिर आओ अपना हाथ मुँह पैर हाथ धो के पढ़ो लिखो खाना पीना खाओ टाइम से तभी तो आगे बढ़ोगे नहीं बाद में कहाँ से आगे बढ़ोगे बोलेंगे माँ बाप ने हमें पढ़ाया नहीं ठीक है पढ़े लिखेंगे तभी तो अच्छा रहेगा सुनो बच्चों को डाटेंगे समझाएंगे पढ़ेंगे आराम से पढ़ लिख लेंगे हाँ ठीक है और सब सही है फिर लिखेंगे चलिए ठीक है अब ठीक है